हाँ हैलो हाँ हमको दवाई लेना है सर दिल्ली का है दवाई लेना है आप बताइए थोड़ा आपका दुकान कहाँ पर है हाँ हाँ सुगर बढ़ गया है ना जो उसका दवाई लेना है हाँ हाँ कभी कभी खाते हैं उतना नहीं खाते फिर भी खाते हैं थोड़ा बहुत सुबह हाँ कम

हाँ यह अच्छा लगता है

हाँ तकलीफ़ तो होगा ज़रूर हाँ हाँ ज़बरदस्ती करना है ना

अच्छा अच्छा जी अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा सुनिए सर तो आप हमारा कहने का मतलब है सर जो माने सुबह का खाएँगे दवाई ना रात को खाएँगे रात को ना हाँ इसीलिए पूछे हैं रात को खाना है ना दिन को

हाँ हाँ माने ओ सब दवाई खाने से बढ़ने जी करने से हमको दवा बीमार हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ अच्छा ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ ठीक